बिहारके देखल जाए तऽ बहुर सारा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक राज्य छै परम्परा संस्कार छै हमर सबके तरफ जेना कि हम कहि सकैत छी कि मुड़न छै उपनैन छै या विवाह संस्कार कहल जेतै ई हमर जे थिक हिन्दूके रूपमे जे एकर देखबै हमर सनातन संस्कृतिमे सोलह संस्कार भी छै जकरामे कि ई सभ संस्कार भी आबै छै ठीक छै जेना अन्नप्राशन संस्कार छै कहि सकै छियै उपनैन संस्कार छै कहि सकै छियै आ मुंडन सब भी कराबै छियै हमर सभकेँ मुड़न जेना होइ छै ई सब हमर सबकेँ संस्कार छियै जे कि संस्कृति सङ्गे जुड़ल छियै एकरामे छै बचाकऽ रखना भी जरुरी छै बहुत सारा आदमी छै बहुत बहुत जगह बसि गेलै जाए कऽ दुनियाँ देशमे हमरे सबके क्षेत्र सँ लेकिन फिर भी अगर ओ जुड़ल छै तऽ ई सब खास करिके ई बहुत बड़ा एहि दुनूके बीचमे जे छै एतुका लोग आ एतुका लोगक बीचमे या ओकरे खातिर मुड़ने कराबै खातिर देखै छियै बहुत दूर दूरसँ आदमी आबै छै किएकि ओकरो पता छै जेना व्यवस्था जै ढ़ङ्गके संस्कृति जहि ढ़ङ्गके लोग एतय मिलतै ओतऽ नहि मिलतै किआकि छियै तऽओहो इएह जगहके तऽ अपन संस्कृति अपन नया पीढ़ीके देबएके लिये ओहो एतै आबए छथि या उपनैने या ओतहुँ अगर कराबै छै एतऽअगर केओ बाहरमे आबैए ओतहुसँ देखै छिऐ ओ सब सारा चीज करै छै जे हमरा सबके संस्कृतिसँ जुड़ल छै जेना मुड़ने सबमे देखबै केश लेना ई सभ लेना होइ छै तऽजे छै दादी नानी के गीत सब देखै छिऐ तऽ ओहि सब सब चीज देखै लऽमिलैत छै तऽ कोइ बाहरो छै ओतहु ई सब चीज जे छै परम्प्परिक रूपसँ निर्वाहण करै छै ई सब चीज देखिके हमरा सबके लागैेए ई सब चीजके बचावके लिए आ संस्कृतिके जोड़ब किआकि इएह सब चीज छिऐ जकरा पर हमरा सब गर्व कए सकै छी हम सब मिथिलावासी या जे भी क्षेत्रके पूरा देशे हुनकर देखबै सब जगह अलग अलग संस्कार छै सब इएह सबकेँ फोलो करिके जे छै आँगा बढ़ि सकैत छी सकै छियै